जोंनि बर' रावा सारा भारत नाङैनो बयजोंबो मिथिसार जानाय मोनसे गेरेमसा सोद्रोम गोनां राव जाय रावा गोदोनिफ्रायनो गोबां जुजिबोनांदों जुजियै जुजियै बे रावा भारतनि संबिजितनि दाइनथि फारिलायावबो हाबनो हाबाय बे बायदिनो जुजियै जुजियै जोंनि बर' रावा बर' रावखौ जों गुदि फरायसालिआव फरायनो मोनजेनबोदों आर गोदो गोदाय आं बेफोरनि मायथाइफोरखौ गोसोआव गैजोबला बेफोरबायदि आनाव जौगायै जौगायै फैयै फैयै बेफोर बायदिनो गुदि फरायसालिनिफ्राय गेजेर फरायसालि गेजेर फरायसालि निफ्राय गोजौ फरायसालिआव बिजों महरै जों बर' जोंनि बर' रावखौ जों फरायनो मोनबोदों बेफोरबायदिनो फैयै फैयै दा हाइयार सेकेन्डारि जायखौ जिसे थाखोआवबो जों बर' बिजों महरै जोंनि बर' रावखौ फरायनो मोनसिगोन आरो बे बायदिनो फैयै फैयै फैयै फैयै थ' नङा माने एसे सिगांनिफ्रायनो जोंनि बर' रावा डिग्रि आरो मास्टार्स थाखोआवबो मोनहैनो हाबाय बिजों महरै नङाब्लाबो मोनसे साबजेक्ट बा मोनसे आयदा हिसाबै आरो बेफोर बायदिनो बर' रावा गोबां जेरै कमपिटिटिप एक्जाम जेरै इउ पि एस सि ए पि एस सि बेफोरावबो जों अपसनेल साबजेक्ट बा अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै जों बर' रावखौ लानानै आनजादाव जिरायनो हानायखिनि जौगानाय बा मोनसे केपासिटिआ फैबाय आरो बर' रावआव